बचपन छलौ तब बहुत लड़ाइ झगड़ा सब भेल रहै टोल पर आओर जमीन वाला विवाद छलै जाहिमे बहुत लड़ाइ झगड़ा भेल रहै कपार सेहो फोरि देने रहै आओर जेल सेहो गेल छलै आओर बहुत रुपैया पैसा लगलै केश फौजदारीमे आओर आपसमे फेर दू चारि सालक बाद एके भऽ गेलै एहन बात सब नहि हेबाक चाही आओर सब मिल जुलिके रहू झगड़ा लड़ाइ नहि करू आओर सब गोटे एकठाम रहै छै तऽ बहुत नीक लगै छै आओर बहुत नीक लगै छै ओहिमे जे बुझनुक रहै छथिन सभके बुझा कऽ चलै छै आओर जे कम बुझै छै ओकरा बुझाबैमे ओकरा बुझाबैमे बहुत टाइम लगै छै आओर सबगोटे एकठाम मिल जुलि कऽ रहू एना नहि करू लड़ाइ झगड़ा आओर पहिलुका समयसँ बहुत नीक छै आबक समय लोक मोबाइल पर व्यस्त रहल आ झगड़ा लड़ाइ नहि करै छै टी वी देखैमे व्यस्त रहल आओर बहुत नीक लगै छै एकठाम सब रहल तऽ